चार अप्रैल दौ ह्जार चार सोलां पंज दो हजार अट्ठ त्रै मार्च उन्नी सौ छेआसी चौह्बी सितम्बर उन्नी सौ अस्सी छै जून उन्नी सौ पचासी